हैलो आहो ट्रैवल एजेंसी उप्परा साढ़े कोल इनोवा स्कार्पियो बेलोनो स्विफ्ट ऐ सुमो ऐ मोबाईल टाटा गड्डी ऐ एह् केईं किस्म दियां गड्डियां न साढ़े कश अच्छा अच्छा अच्छा नेईं नेईं म्हाराज में अपना शरीफ मुड़ा में अपना भ्राऽ भेजगा कोई चक्कर निं ऐसा खर्चा तुसेंगी कोई औन जान नौ ज्हार रपेआ पेई जाना अच्छा आहो आं कोई गल्ल म्हाराज लाई ओड़गे अस कोई टेंशन निं कोई गल्ल निं म्हाराज लेई जायो शरीफ मुड़ा भेजगा में में अपना भ्राऽ भेजगा कोई चक्कर निं कोई टेंशन निं ना ना म्हाराज शरीफ मुड़ा मेरा भ्राऽ कोई चक्कर निं ठीक